आबाद मावनाया आबुं बोथोरनि सायाव थारैनो सोनारो बेखायनो बेबायदि रिस्क लानो थाखाय नोंथांखौ आं बाथ्रा बुंनाया जोंनि थाखाय थुलुंगा होयो दानि मुगायाव जोङो बोथोरनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय गुगोलाव सार्च खालामनानै वेडार नायनानैबो जोङो आबाद मावनायखौ अखा बोथोर सान्दुं बोथोरखौ जोङो थारैनो मिथिनो मोनो बेजों लोगोसे मा समाव अखा हागोन माब्ला सान्दुं दुंगोन बिनि सोमोन्दै जोङो वेडाराव नायनानै थारैनो मिथिनानै लानो हायो अखा बोथोरनि समाव जोङो जाय आबादाव अखा नाङा बे समाव जोङो वेडार नायनानै बोथोरनि सोमोन्दै मिथिना लानानै थारैनो जोङो जाय आबादखौ जोङो अखा बोथोराव जाया बेखौ दोन्थ'नानै गुबुन आबा जों मावनो हायो आरो जाय बोथोराव जोंनो अखानि गोनांथि बे समाव जाय आबादनो जोङो अखा एबा दैनि गोनांथि जायो बे समाव जोङो थाबैनो बोथोरखौ नायनानै जोङो आबादखौ मावनो हायो बेबायदिनो जोङो आबाद मावनाय बिथिङाव दानि मुगायाव गोबां थुलुंगा होयो वेडार निउसनि गेजेरजों जोङो गोबां थुलुंगाखौ मोननो हायो आरो आबादा गाज्रि जाब्ला जोंनाव एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै बायदि रोखोमनि एप्लाइ खालामनानै माबा मोनसे आबाद मावनायाव जोंहा गाज्रि जाबाय बेनि थाखाय फिन मुलाम्फा बा खहाखौ मोनफिननो थाखाय जोङो एप्लाइ खालामनानै आबादनि जे बिनि खरसा जाबाय बिनि जों मोनफिननो थाखाय जोङो एप्लाइ खालामफिननो हायो बेबायदिनो जोङो आबाद मावनायनि बिथिङाव जोङो गोबां रोखोमै जोङो रिस्क लानानै खामानिखौ जोङो मावनो हायो